हमरा आरके की कहै छै देशमे बढ़िऑं इएह भाषा छै छठि होइया छठि मे शारदा सिन्हा के गीत गाबै इएह नीक लागै यऽ आओर दोसर नीके नहि लागै छै